جی بے شک یہ بات تو حقیقت ہے كہ انسان ہمیشہ اپنی جڑوں سے جڑتا ہے اور جڑنا چاہتا بھی ہے جیسا كہ ہمیں یاد ہے کہ ہمارے دادا تھے جو ہمیشہ كبھی كبھار یعنی سال میں چار یا پانچ بار آتے تھے ہمارے گھر یعنی مطلب ہم كافی زیادہ دور رہتے تھے ان سے تو ہم لوگ لكھنؤ میں رہتے تھے وہ بارہ بنكی ایریا میں رہتے تھے تو وہ آتے تھے كبھی اگر ملاقات كرنے كے لیے تو جب بھی آتے تھے تو وہ جلیبیاں لے كر کے آتے تھے اور ہم لوگوں كو كھلاتے تھے اور ہم لوگ ان سے بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے اور خوش ہوتے تھے اور ان كے بہت زیادہ كلوز ہوتے تھے كیونكہ وہ كافی بزرگ تھے لیكن وہ ہم لوگوں كو بہت زیادہ پسند كرتے تھے ہمارے دادا ہمیں بہت زیادہ مانتے تھے اور جب بھی وہ آتے تھے تو ہمیں كچھ روپے سے نوازتے تھے اور ہم بہت چھوٹے تھے تو انہیں بس یہی روپے كے لیے ہم ان كے پاس جاتے تھے اور ان سے گفتگو كرتے تھے اور ان سے باتیں كرتے تھے اور وہ ہمیں پرانی اسٹوریاں بتاتے تھے تو بہت زیادہ خوش ہوتے تھے اور وہ بتاتے تھے كہ جب آپ پیدا ہوئے كہاں تھے كہاں پلے بڑھے كہاں ہماری جو شروعات كی جو ہماری ہمارے دن تھے وہ ان كے بارے میں ذكر كرتے ہیں كرتے تھے تو ہم ان كو سنتے تھے اور زمین وغیرہ یہ سب چیزیں بتاتے تھے سب كچھ سكھاتے تھے پڑھاتے تھے بچپنے میں مارتے تھے تھوڑا اور بہت زیادہ محبت بھی كرتے تھے پھر اس كے ساتھ ہمیں ٹہلانے لے جاتے تھے كہیں كہیں كچھ جو نئے نئے ایریاز تھے وہاں پہ گھماتے تھے تو یہی ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ابھی تک یاد ہے اور یہ كبھی یہ چیزیں یہ ایسی یادگاریں ہیں جو كبھی بھلائی بھی نہ بھول پائیں گے